रीमा की कीअं आईं इन करे न कयो माए छोजे करे मूंखे किथे वञिणो हुओ भाउ वठि उनखे रखिड़ी पाइण हिन करे छा तू ओला में वेंदी आई न उन ॾीं वई हुई न पंहिंजे माउ वटि इन करे मां हिनखे पुछण जे लाइ फोन कयो छा कीअं लॻंदो अथई तौखे वञण सां मां बि जीअं बुक कराए सघां ड्राइवर कीअं हूंदो आहे कोई ॾकण जी ॻाल्हि न हूंदी आहे ठीक सां पहुचाए छॾींदो आहे न इन करे मां फोन कयो माए और स्पीड त न लॻाए हलाईंदा आहिनि किथे और न वठी वञनि हिन करे मां फोन कयो माए छा मां बराबरि पहुची त वेंदमि न और पुठियां कुछ गड़बड़ त न थींदी न इहे